मैथिली हमरसभके बहुत प्राचीन भाषा छी बहुत लगभग सात आठ सए वर्ष पहिनेसँ हमर भाषा ई चलि रहल अछि एहि इलाकामे मिथिलाञ्चल इलाकामे हमरसभके ई एक मातृभाषाके रूपमे हमरसभके ई भाषा छी जहिआसँ की कहल जाय मतलब आदिकवि विद्याकवि विद्यापति जे छथिन ई हमरसभके बहुत ही पूर्वजके ही कहल जाय जे बहुत पैघ विद्वान छथिन कवि रहथिन आओर हुनकासभकेँ आ हम नित देवके ही समान मानैत छियनि आ मैथिलीके लेल बहुत प्रयासमे ओ हुनकरसभके योगदान छै आ मैथिली हमरसभके मातृभाषाके रूपमे हमसभ एकरासभकेँ बुझैत छी करैत छी बिहारमे एहि भाषाकेँ द्वितीय भाषाके रूपमे स्वीकृत सरकार केलाह हेँ आ एहिसँ हमसभ बहुत लाभान्वित भए रहलहुँ हेँ लड़कासँ लड़कीसभ एहि विषयकेँ लए कऽ बहुत आइ ए एस बनलै हेँ बहुत बी पी एस सी कम्पीट केलकै हेँ आर आर सेवामे प्रोफेसरमे शिक्षक सेवामे सभ लाभ लए रहल छै आर एहि भाषाके विकास उत्तरोतर भए ही रहल छै बगलके राज्य बिहारसँ हटिके झारखण्ड भी एहि भाषाकेँ द्वितीय भाषाके रूपमे लए लेलकै हेँ